اپنی دیہی کمیونٹی سے باہر سفر کرتے وقت عام طور پر کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر اگر سفر شہر یا کسی دوسرے بڑے مقام کی طرف ہو نیچے چند اہم مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جو اکثر دیہی لوگوں کو پیش آتے ہیں عام مشکلات ٹرانسپورٹ کی کمی دیہات سے شہر تک پہنچنے کے لیے بس بسیں یا گاڑیاں وقت پر نہیں ملتی یا بہت کم ہوتی ہیں کئی بار لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے زبان یا بات چیت کا مسئلہ کچھ لوگ جو صرف علاقائی زبان جاتے ہیں شہروں میں اردو یا ہندی میں بات چیت کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں رہائش اور کھانے پینے کی دقت شہر میں منہگے ہوٹل یا کھانے پینے کی اشیاء ان کے بجٹ سے باہر ہوتی ہیں سادہ کھانے کی تلاش بھی مشکل ہو جاتی ہے نشہ یا جگہ نہ پہچان نقشہ یا جگہ نہ پہچان بانا کئی لوگ پہلے بار پہلی بار شہر شہر آتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس طرف جانا ہے اکثر وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں اجنبی ماحول اور اکیلا پن شہروں کا تیز رفتار ماحول شور شرابہ اور اجنبی چہرے انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں دھوکے یا فریب کا خطشہ کچھ نا تجربہ کار دیہی لوگ شہروں میں چالک لوگوں کے کے جھانسے میں آ جاتے ہیں جیسے کرائے میں لوٹ زیادہ پیسے لینا یا جعلی چیزیں بیچنا